हैलो हाँ मुझे यहाँ घूमना है पूछना था कि यहाँ घूमने का क्या क्या जगह है कैसा है यहाँ का भाषा उसा क्या क्या सब बता सकते है हम पटना से आएँ हैं बिहार घूमने हाँ यहाँ पर क्या क्या है घूमने का सुविधा ठीक है यहाँ भाषा विगेरह जो होता है वह सब कैसा है यहाँ का भाषा भाषा हाँ हाँ और यहाँ के यहाँ के रहने सहने का वह जो ढंग वगैरह होता है वह सब कैसा है यहाँ पर यह भवन क्या चीज़ है घूमने ऊमने का क्या आप बता सकते हैं हाँ तो

हाँ हाँ

अच्छा और चीज़ यहाँ का क्या है यहाँ का खाना क्या है यह सब फेमस जगह क्या क्या चीज़ है क्या आप बता सकते है

कुछ जो यहाँ का फेमस होगा वह ही हम खा सकते हैं जो आप बताइए हाँ और तो ठीक ही है हाँ मुझे भी पसंद है हाँ हाँ हाँ हाँ ओके अच्छा ठीक है और क्या चीज़ है

और सब ठीक ठीक और सब हो गया ठीक है फिर से करो ठीक है